में इक कताब मंगाई दी ही पर ओह् में बापस करी ओड़ी ते फ्ही मिगी पैसे मेरे बापस अजें तक्कर नेईं थ्होए ओह् केह् परेशानी ऐ कि मेरे जेह्ड़े पैसे न अजें तक्कर मिकी बापस निं थ्होए ते में ओह् कताब बी बापस करी ओड़ी कि मी ओह् कताब नेईं चाहिदी ही ते मिकी होर कोई कताब लैनी ही ते ओह् में कताब बी बापस करी ओड़ी लेकिन मिकी उ'नें हल्लें तक्कर मेरे पैसे न जेह्ड़े ओह् मिकी बापस नेईं दित्ते न उ'नें गी केह् परेशानी आवै'रदी ऐ कि ओह् मेरे पैसें गी बापस अजें तक्कर नेईं करी पा'रदे न